नमस्ते भैया बोलिए अच्छा घर का मेन सप्लाई मेन सप्लाई है हाँ हाँ तो वही मतलब घर की लाइट में जो मेन सप्लाई है वही फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा ना अच्छा तो कौन सी कंपनी का है हैवेल्स में लगा है कि ग्रीस या कैंट का लगा हुआ है कौन सी कंपनी है तीनो में से अच्छा कैंट का है चलिए ठीक है तो सोलह एम्पिएर में है या बत्तीस एम्पिएर में है लगा हुआ है अच्छा बत्तीस एम्पिएर का है तो चलिए ठीक है तो बच्चे को भेज देते हैं और लड़का जाएगा आपका ठीक कर देगा ठीक है अरे पैसा मान लो जो मज़दूरी चल रहा है मान लो बच्चा जाएगा तो कम से कम तीन सौ लगेगा ठीक है हाँ हाँ तो लड़के का जो फीस है डेढ़ सौ रुपयए लगेगा ठीक है और बाक़ी जो मटेरियल लगेगा वह आपको ला केर देना पड़ेगा या जो मटेरियल लगेगा वह लगाएगा तो उसका पैसा मर्ज कर लीजिएगा हाँ तो भेज देंगे तो मटेरियल का अलग से लगेगा और बाक़ी सर्विस चार्ज जो है वह डेढ़ सौ रूपये लेगा ठीक है हाँ हाँ ज़रूर कारण होगा और कभी रुक जाता है कभी चलता है तो इसका कारण यह वह तो आपको ले आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ उसकी सर्विस नहीं हो पाएगी क्यों वो ले आना पड़ेगा क्योंकि उसमे बैरिंग भी बैरिंग की कूलर होती है और एक तो सॉफ्ट वाली यानी बुश वाली कूलर अरे मोटर होती है हाँ ज़रूर बन पाएगा पंखे में कौन पंखा सीलिंग फैन है या तो फर्राटा है फर्राटा अच्छा सिएलिंग फैन है हाँ तो वह भी बहुत कम्प्लीटली बन जाएगा और अच्छे तरीक़े से बनेगा ठीक है उसमे कोई दिक़्क़त नहीं होगी आपको ठीक ठीक और कुछ नहीं नहीं आप सिर्फ़ मेरइ दुकान पर शॉप पर भेज दीजिए ठीक है तो जब दुकान पर आता है तो उसको मैं स्वयं स्टडी करता हूँ नमस्ते